मैने मतलब कि में पैह्ले इक क्लास जोइन कीती ही मतलब कि स्कूलै च गै कीती ही ओह् मतलब ओह् नवरात्रें उप्पर डान्स हा ओह् क्लास ते मिगी अल्ली धोड़ी नि भुल्ली सकदी ओह्दे बिच्च मतलब कि में तीसरी बार जाइयै मतलब कि सेलेक्ट होई ही पैह्ली बार ते में पैह्ली बार बी रीजेक्ट होई ही दुए बार बी रीजेक्ट होई ही ते तीसरी बार जे हा मैं सेलेक्ट होई ही मतलब ओह् थोह्ड़े इक डान्स डान्स प्रोफेसर हे ओह् साढ़ै इद्धरा मतलब कि ओह् बड़े बड्डे डान्सर न ओह् डान्सर न ते इद्धर इद्धर गै रौंह्दे न कटरा कटरा शैह्र करमाल बिच्च उन्दा नाम ऐ सुमित सुमित बाली ते उं'दे उ'नें डान्स सिखाया उ'नें डान्स उ'नें डांस सिखाया ओह् मतलब कि ओह् मतलब एह् नि दिक्खदे हे कि ओह् साढ़ै स्कूल उप्पर स्टडी साढ़ै स्कूल उप्परा गै स्टडी करियै गेदे हे लेकिन उ'नें एह् नि दिक्खेआ कि एह् अपने न ते इ'नेंगी मतलब डान्स च रक्खना ते एह् उ'नें उ'नें डान्स होर डान्स हा मतलब कि बड़ा स्टन्ट आह्ला डान्स हा मतलब कि स्टन्ट आह्ला करना मतलब कि इद्धर उद्धर डान्स करना मतलब कि ओह् ओह् तां करियै मेरे कोल क्योंकि मी स्टन्ट आह्ला डान्स ते कदें कीते दा नि हा ते ओह्दे कारण मैं जेह्ड़ी डांट होई बाकी मतलब नार्मल डान्स जेह्ड़ा ऐ ओह् ते मी ओह् ते सारें ई आंदा ऐ ओह् ते मतलब कोई बी करी लैंदा ऐ ओह् ते में ओह् सोचदी ही कि में ओह् करी लैन्नी आं ते मैं ओह् बी करी लैना लेकिन में चली बड़े कान्फीडेंस कन्नै गेई ही कि हां में सेलेक्ट होई जाना पर में नेईं पर में नेईं होई ही फ्ही मी पता चली गेआ कि एह् इन्ना ईजी बी नि ऐ कि करना इन्ना मतलब कि इन्ना ईजी में सोचदी कि हां में करी लैनी होन्नी आं हर इक चीज ते में एह् बी करी गै लैना ते लेकिन में नेईं होई पाई ही ते लेकिन लेकिन फ्ही जेल्लै अस सेलेक्ट होए इक दो बारी रेजेक्ट होए फेर ओहदे बाद सेलेक्ट होई गै गेई ही ते उ'नें कीता हा मतलब कि मेरी फ्रेन्डा हियां उं'दे बिच्च उ'नें उ'नें ते कुसै बी मतलब उ'नें ते कुसै बी नि ओह् कीता उ'नें ते कुसै गी बी नेईं मतलब जोइन कीता में कल्ली गै ही होर कला वास्तै इक दो दो फ्रेन्डां होर हियां उ'नें बी दो ऐ हियां उ'नें बी क्लासमेट गै हियां ते उं'दे कन्नै कीता हा ते होर होर बाकी बोयाज हे गर्ल्ज दा मिक्स हा मतलब कि जिन्ना जिन्ना गै मतलब कि बोयाज ने करना हा उन्ना गै मतलब गर्ल्ज ने करना हा पर अगर एह् स्टन्ट बोयाज ने करना ते ओह् गर्ल्ज ने बी करना ओह्दे मतलब कि कुड़ी ते मुड़े दी मतलब बराबरी ते जेह्ड़ा हा डान्स परफारमेंस हा होर मतलब फेवराइट हा अल्ले ते हून बी अगर मी ओह् अगर कराना चाह् ते में करी लैन्नी होन्नी आं मतलब कि इ'यै कम्म बी औंदी अग्गें सिक्खी होई चीज कोई बी